आंनि देरसिन जाफुंसारनाया जाहैबाय आं उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाजों फोरोंबो जाबाय बेहाय रोङै आवहाय एसे बुजाबायबो आमफ्राय एसे रोंबायबो बुजानायजों लोगोसे रोंलाङोबो नालाय बुजाबाय रोंबाय आरो बेनिफ्राइ थाङै थाङै बिदिनो क्लासा देरलांबाय थाबाय देरलांबाय थाबाय आमफ्राय बेनिफ्राइ आङो मेट्रिक होबाय आरो टेनखौ फास खालामनो हाबाय बेनि उनावहाय मेट्रिकआवबो नाम्बारा एसे खम जादों बेवहायबो रायजाबाय आमफाय रायजानायाव हाय एदमिसनखौ अफाय मोन्नांगौ होन्नानै बिमा बिफाजों बुंजाबाय बेनि उनावहाय आंङो नाम्बार खमनि आर्टसआव लाबाय आर्टसआव लानानै गभारमेन्ट कलेजआव हाबदों आरो आं गभारमेन्ट कलेजआव हाबनानै बिदिनो लोगोफोर गोदान गोदान मोनबाय बेहायबो इनजय खालामबाय आरो बिदिनो मास्टार गोदान गोदान मोनबाय बिसोरजोंबो मोजां मोनबाय बिसोरनि बुंनाय फोरखौबो फोरोंनायफोरखौबो बिदिनो फोरोंनानै हाइयार सेकेन्दारिआव थांबाय हाइयार सेकेन्दारि फरिका होबाय आङो हाइयार सेकेनदारि फरिका होखांनानै फास जाबाय बावबो नाम्बार खम मोननायनि एसे रायजालायबाय बिमा बिफाजों बेनि उनाव हाय अफाय कलेज मोन्नांगौ अफाय मोजां कलेज मोन्नांगौ बिदि होन्नानै बुंबाय बिदि बुंनानै आंङो बेहायनो गभारमेनट कलेजआवनो लाफिनबाय लाफिननानै बिदिनो दिग्रिखौ फरायबाय लोगोफोर गोदान गोदान मोनबाय बेनो आरो आमफराय बेनि उनाव आङो दि एल एद लाबाय दि एल एद लानानै दा बेखाराव दं फ्रायबेट जब नागिरगासिनो नागिरबाबो मोना बे नो आमफ्राय दा बेखाराव दङ आरो आङो गैथ'वा नागिरगासिनो